हैलो तुस शाह हुंदी हट्टिया बोल्ला दे सुनेआं थुआढ़ी हट्टी शॉल आये दे न नमी वैरायटी दे अच्छे अच्छा अच्छा केह् रेट ऐ उंदा अच्छा पंज सौ कोला उप्पर पंज ज्हार रपेआ होंदा अच्छा अच्छा आना भी में शामीं आना थुआढ़े कोल अच्छा